बच्चे स्कूल में हिन्दी और अंग्रेजी विषयों में कई चीज़ें सीखते हैं और उन्हीं में मुहावरे कहावतें भी शामिल है यह सामान्य वाक्य से थोड़े अलग होते हैं क्योंकि इनके अंदर कुछ विशेष अर्थ छुपे होते हैं मेरी पसंद के कुछ मुहावरे मैं आपको बताती हूँ जैसे कि आँखों में धूल झोंकना अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना पानी पानी हो जाना काला अक्षर भैंस बराबर आग में घी डालना आस्तीन का सांप और मेरे पसंद के कोई बहुत सारे कहावते भी है यह हमारे निजी जीवन में यूज़ होते हैं जैसे अंधे के आगे रोना अपनी दीदा खोना अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत अपनी करनी पार उतरनी अंत भला तो सब भला अंधेरी नागरी चौपट राजा जैसा राजा वैसी प्रजा जान है तो जहान हैं घाट घाट का पानी पीना नाच न जाने आंगन टेढ़ा यह हमारे डेली यूज़ में बहुत सारे वो मुहावरे कहावतों का प्रयोग किया जाता हैं